हेलो आ ई हम पूर्णिया जिला घुमए लऽ एलहुँ छिऐ तऽ यहांँ सब जैसेकि मन्दिर वन्दिर अच्छा सभ जगह छै कहाँ पर ओऽ पूर्णिया सिटी जेना रहए पुरनदेवी भी सुनैत छिऐ पुरनदेवी भी बहुत अच्छा मन्दिर छै ओ वहाँ पर भी जाना ओ आ पूर्णिया सिटी भी जाना छै

आर सुनै छी यहाँ पार्क सब भी बहुत अच्छा अच्छा सब छै हँ पार्क भी जाना रहैए घुमैए लऽ ओ तबऽ गाड़ीके व्यवस्था यहाँ पर अच्छासँ मिल जेतय ने घुमए लए ओ यहाँ ओएह पूर्णियाके बारेमे सुनलिऐ रहए कि अच्छा अच्छा यहाँ पर सब चीज घुमए बला बहुत अच्छा जगह छै जाना हुँ नया जगह छै ने इसिलिए देखलहुँ नहि छी इसिलिए ओ

हँ साथमे रहए छै ने तऽ ठीक रहए छै

हँ

ओ तब तऽ जाना छै ओ वहाँ भी जाना छै सब बच्चा सबके लाबए लए छिऐ घुमए लऽ हँ इसिलिए निकलल छी घुमैए लऽ हम घुमए लए तऽ निकलि गेल छी नहि